ठीक छै हाँ ठीके छियै कथि छियै ने हँ परबल लै कऽ छै कि भाव दै छियै परबल लेबै सोहजन लेबै कि भाव दै छियै

हाँ दू किलो दै ने देबै हँ दू किलो लेबे हाँ सोहजन अधा किलो लेबै आधा किलो हँ कोबी दू किलो दै देबै आलू दै देबै दू किलो बैगन तैंतीस समास तैंतीस सरम बैगन नहि खाते हैं हम सोहरन खाते हैं हाँ चुकन्दर एक किलो दे दीजिए

हाँ तीस रुपए हँ हँ तऽ एक किलो खीरा दै देबै चुकुन्दर दै देबै तहन सलाद बनाके खाए लेबै हाँ धनिया पत्ता ने धनिया पत्ता दै देबै टमाटर डालि कऽ प्याज डालि कऽ धनिया पत्ता डालि कऽ हरी मिर्च डालि कऽ चटनी बनाए लेबै हँ दू दू किलो दै देबै ओ अथि अधा किलो सोहजन दै देबै दू किलो कि बोललो रऽ दू किलो कथि बोलरो रऽ आलू दै देबै दू किलो हाँ एक किलो चुकुंदर दै देबै एक किलो खीरा दै देबै आओर हाँ सीमो एक किलो दै देबै की भाव दै छियै